जे आदल्या काळाच्यो आमचे खेळ आसात जे आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांग शिकयल्या तें ते खेळांत आमची जायती

जायते दायज आसात आमी ती पयली होलयाती म्हण खेळटाली मागी लोकऱ्यांनी मागी गोड्ड्यांनी खेळटाली रिंगांनी मागीर अशें करून जायते भाशेन खेळ ती खेळटाली पूण आतांच्या लोकांक जेन्ना फोन टि वी हे सगळें आयला आतांचो लोक चडशे खेळोन वचना भायर ते चडशीं फोनार आनी टिवीचेरूच आसतात हे जे खेळटी खेळटाली ते खेळाक लागून ती आजून पासून घटमूट आसात आनी ती तांच्या तांकां चड दुयेंसां नात पूण आतांचो लोक आतांच्या लोकांक पळोवपाक गेल्यार तांकां दुयेंसांत चड आसात कित्याक ती एकूच कडेन बसून रावतात तांचे आनी एक फोन आनी टिवीचेरच आसतात मागीर होलयाती खेळटना तांची ही ह्या खेळाक लागून तांकां आमच्या जाणट्यांक चड दुसान नात पूण आतांच्या लोकांक डायबिटीज आसात ब्लड प्रेशर मागीर आनीक जायते तराची दुयेंसां जातात आनी ही जे तरणाटे आसात तांकांच जातात तीस तीस वर्सांच्या लोकांक देखून जातात पूण आदले तेंपार लोक साठ साठ वर्सां पासून बरें जिवान आसताले आनी घटमूट आसताले आनी आतां लोक तीस वर्साचे पिरायेचेर देखून दुयेंसा घेवन बसतात हेजेंचें पयलेंचे लोक जे काम करतले ताकाच लागून देखून ते तांकां ते जिवान बरेत बरे आसात आतां आनी जे ते खेळ खेळटाले ते खेळ खेळांक लागून ते लोकांक मेळटाले आनी तांचे फ्रेंडशीप जाताले आनी ते तांकां घरा भायलो संवसार तेका पळोवपाक मेळटालो पूण आतांच्या लोकांक जशें नाकाच ती घरांतूच बसन आसतात आनी तांकां भायलो संवसार पळोवपाक नाका ताका लागून ती दुयेंत पडटात आनी मागीर तांचे आनी जायत्या तरांची कामां जातात मागीर हाकाच लागून आमच्या गांवांत आमी यूथ मेळून वर्सान वर्सा हे आदल्या खेळाक लाग आदलो खेळ कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करतात जांकां जी नवी नवी भुरगीं आसात तांकां सगल्यांक एकठांय खेळून तांकां खेळयतात आनी तांकां गिफ्ट वा सगल्या दितात